देखिए भारतीय शिक्षा का सिस्टम ऐसा है के बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण तो करते हैं पढ़ते तो हैं पर वो उनके लिए खुद के लिए फलीभूत नहीं हो रही है न शिक्षा क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं पढ़ लिख कर पास तो हो जाते हैं लेकिन उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पा रहें और जब तक शिक्षा जो है व्यवहार में न आए तो आचरण नहीं बनती और एक तरीके से देखा जाए तो आजकल भारतीय शिक्षा के सिस्टम के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों को ऐसा कंटेंट दिया जाए बच्चों को ऐसी व्यावहारिक शिक्षा दी जाए जिससे वो मतलब अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें एक तरह से क कहें अपन तो पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप कर सकें इसी चक्कर में सबसे बड़े मुद्दे यही हैं कि स्कूलो में और जो भी शिक्षा के संस्थान हैं उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को अब शामिल कर लिया गया है तो और भी कई मुद्दे हैं